नमस्ते हमारे पास हमारे पास तो लौकी है बैंगन है निनुवा है करेली है भिंडी भिंडी है और मि मिर्च है हमारे पास वह पात गोभी है और पालकी है हमारे पास तो बहुत सी सब्ज़ियाँ है आपको क्या चाहिए आलू प्याज़ तो भी वह भी है हमारे पास तो सब सब्ज़ियाँ है गोभियो है गोभी भी है पात गोभी है फूल वाली गोभी है प्याज़ लेंगी आप पैसा तो जानते हैं कि आज कल महंगाई में पैसा जैसे कि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी है तो दो हज़ार या ढाई हज़ार दे दीजिएगा कितना कित एक कुंटल आलू आपको चाहियेगा तो आज आज के डेट में आलू दो हज़ार चौबिस तक चलता है वह हिसाब से हमको पैसा चौबीस सौ पच्चीस सौ दे दीजिएगा महंगाई है तो पैसा तो मांगना पड़ेगा भी भाई सब्ज़ी का कम तो क्या करेंगे कम तो थोड़ा सौ दो सौ काम कर देते हैं हम लोग तो भी खरीद कर लाए हैं हम लोग तो पैसे लगा कर लाए हैं तो नहीं है के मैं घर पर रखी हूँ ठीक है लेना हो तो हम देंगे ना हमारे पास सारे सामान हैं आप ले लीजिएगा ना लेकिन तो ले जाइए सब्ज़ी आपको चाहिए जितना सब्ज़ी चाहिए इतना सब्ज़ी ले जाइए क्या क्या क्या लेंगी चावल उधरा आलू गोभी बोहतन जो भी चाहिए आपको हमसे बोल दीजिए हाँ जो भी आप हाँ ठीक है जो ठीक है जो भी चाहिए सब हमारे पास सब सब्ज़ियाँ हैं जो भी आपको चाहिए आप आकर के ले जाइए ठीक है पैसा लेकर आइए ले जाइए अपना अरे कितना पड़ रहा जितना आप मला आप सोर करेंगी जितना पैसा हमारा होगा वह जो कर आप हमारा दे दीजिएगा

बताए दो सामान चला जाएगा उसके हिसाब से कुछ पैसा और मोबाईल से निकाला जाएगा जित जितना पैसा होगा उतना हमारा दीदिये दे दीजिएगा जैसे देना हो आपको गूगल से देना होगा गूगल से दे दीजिएगा कैश देना होगा कैश दे दीजिएगा नमस्ते